हमर मम्मी पापा हमरासभके पढ़ेलाह हुनकर इन्टर पास भेल छलै लेकिन इन्टर पास करनेके बाद हमरासभके अवसर भेटल छलै जे हमर बाबासभ जे छै ने ओसभ ठीक पढ़ाइ करेने छथिन जे आगाँ बाल बच्चासभ आगाँ बढ़ल जाय लेकिन ईसभ नहि ठीक लागैत छै यदि नहि पढ़त बाल बच्चासभ तऽ सोचने छथिन जे आगाँ बढ़त ई ओ तहिना सभ सोचने रहै जे हल्ला हाल ओना बदलि जाय हमर बाल बच्चा आगाँ बढ़य यदि किछु बनि जाय तऽ ओ बहुत खुशीके बात हर्षके बात ई ठीक लागत जे हमसभ बिगड़ि गेलहुँ तऽ हमसभ यदि नहि पढ़ि पाबलहुँ तऽ ओ कोनो बात नहि लेकिन हमर बाल बच्चासभ ठीक रहए आओर हमर मम्मी पप्पासभ अहाँसभके पढ़ल हेँ एगारहवीँ पास यए आओर किछो करैत नहि यए लेकिन सोचने यए किछु करी पढ़ि लिखि लैतहुँ तऽ आओर बढ़िआँ काम करितहुँ एतबहि कमसँ कम तऽ आगाँ बढ़ितहुँ लेकिन ई काम करैे तैओ ठीक यए एहन खराब तऽ नहि यए पढ़ाइ लिखाइ चलैए सभके बाबासभ सोचने छथिन जे जे एहन काम करय जे अपन गुजर बसर भऽ जाय एहन नहि जे निक्कमाके तरह रहय तऽ बबा हमर काममे बढ़िआँ रहैत छथिन तऽ हुनकर बाल बच्चासभ तैओ ठीक रहथिन कतेक खराबो भऽ गेल छथिन तऽ ओहिमे बहुत ठीको छथिन एकदम पढ़ाइ लिखाइ किओ टीचर छथिन केओ डॉक्टर छथिन तऽ ओहिसभमे रहैत छथिन तऽ बढ़िआँ काम करैत छथिन हुनका सभके गुजर बसर भऽ जाइत छनि ओ मम्मिओ पापासभके शिक्षा छनि एहन बात नहि छनि जे अपनो बाल बच्चापर ध्यान नहि देत ध्यान देत अपनो बाल बच्चापर ध्यान दैके कोशिश यए मम्मियो पप्पाके ई बात देखलहुँ हेँ आओर हमरोसभके बहुत कहैए ई चीजपर मम्मी पप्पासभ